औ आं मा होननानै नोंखौ कल खालामदोमोन जोंनाव न'आव मनाे इसे इन्टेरिय'र इसे डिजाइन खालामनांगौमोन पेइन्टिं खालामनांगौमोन फैनो हागोन नामा नोङो गाबोन फैनो हागोन नामा ए होनबालाय गाबोन नायफैदो औ इसे थाब मोनबा मोजां जायोमोन आरो न'आवबो प्रग्राम दंना बेनि थाखाय इसे थाबनो बे डिजाइनखौ खालामनानै इसे माबा पेइन्टिं खालामनानै होयोबा मोजां जागौमोन आरो औ बे कालार सइच आरो कण्डिसनखौ नों इसे नायनानै एसे साजेस्ट खालामदो नोंबो बेनिफ्राय आंबो इसे साजेस्ट खालामनोसै माने ओरैनोलाय माबाया न'आ वाइट कालारजोब आरो बेयाव नोंनि बायदिबा माबायदि डिजाइन खालामोबा माबायदि पेइन्टिं खालामोबा मोजां जायो नोंनिफ्रायबो इसे साजेसन लानो लुबैबाय आरो ना होनबालाय नों गाबोन डिजाइनफोरखौ इसे कालेक्ट खालामनानै लानानै फैदो बेनिफ्राय मा मा दङ बेखौ आंनो वाट्सएपआव सेन्ट खालामना हरबानो जाबाय बाकि अ अ औ बाकि ओरैनो औ बाकि ओरैनो नोंनि बायदिबा माबायदि कालार होबा मोजां जागौ वाइटआव न'आलाय बे आसाम टाइपनियानो आरो

औ औ ओ औ ओ औ दे नों औ औ बिदि वालपेपार टाइपनिखौनो इसे खालामोबा जागोन नामा बे डिजाइनफोरखौ नों लानानै फैजोबबानो जाबाय आरो गाबोन माखिनि दङ गासैखौबो बेनिफ्राय मोनसे सुज खालामनानै नोंखौ होग्रोनोसै आरो ओमफ्राय फैसा बेसेसो लायो ओमफ्राय पार लेबार सिक्स हाण्ड्रे़ड होनबालाय साथाम आरो नोंना बेसे वान थावजेन ऐ बुर्जाथार जायो माथो इसे खमायनो हाया होनबा औ स्कुवेर औ स्कुवेर फुट सिस्टेमाव अ अ अ दे गाबोन फैबानो जाबाय बेनिफ्राय नों कालारफोरखौ लानानै फैदो बेनिफ्राय आं सुज खालामनानै नोंखौ डिजाइन खालामनो होनोसै आरो पेइन्टिं खालामनो होनोसै वालआव औ दे जागोन दे होनबालाय देह